میں باقی چیزوں کے ساتھ لکھنے کو ایک شوق کے طور پر مختلف طریقوں سے سنبھالتا ہوں اس کے لیے الگ الگ طریقوں سے وقت نکالتا ہوں عام طور پر جب ذہن خالی ہوتا ہے اور اس پر خیالات کی بارش ہوتی ہے تو میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں جہاں تک آرام دہ جگہ کی بات ہے تو میں اپنی لائبریری میں کتابوں کے درمیان عام طور پر لکھنا پسند کرتا ہوں